बीस नओ दू हजार चारि दस नओ दू हजार एक दू दस उनैस सओ अनठानवे पाँच चार दू हजार पाँच बारह दस दू हजार तीन